कागज और पेन का उपयोग तो वर्षों से चला रहा है कागज पर लिखना किसे पसंद नहीं है लिखने की हमारी राइटिंग साफ होती है और लिखने की आदत से तो बड़े बड़े लेखक हमें मिले हैं लिखने की वज़ह से हम हमारे इतिहास को जान पाते हैं अगर लिखने की आदत न होती तो बहुत कुछ हमसे छूटा रह जाता जब से मोबाइल और लैपटॉप आ गए हैं तब से लोगों की लिखने की आदत कम हो गई है मोबाइल लैपटॉप पर टाइप किया और सेव किया हो गया कुछ किसी से कहना है तो मैसेज कर दिया लेकिन पहले हमें पत्र लिखना पड़ता था